ہیلو جی جی سر جی جی ہاں ہاں میں آپ نے سر مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا آنے میں ایکچولی ڈراپ کرنا تھا کسی کو تو چھوٹا سا جام وام سا لگا ہُوا ہے ہاں ہاں ہم ٹھیک ہے بٹ میں بہت جلدی آنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ فائیو ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ جب آپ نے بک کی ہوئی تھی تو فائیو ہنڈریڈ لگیں گے نا فائیو ہنڈریڈ دکھا رہا ہے اصل میں یہ میرے پاس میں نے آپ کی بکنگ تو لے لی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچوں تو اِن کو ڈراپ کیا اب پھر واپس آ رہا ہوں تو جام لگا ہُوا ہے تھوڑا سا راستے میں ہلکا کُھل جائے گا کوئی بات نہیں میں

ہاں

میں وہیں پے آ رہا ہوں یہاں جام لگا ہُوا ہے وہیں سے آ رہا ہوں میں ہاں بس تھوڑا کھل کھل ہی جائے گا بس تھوڑی سی دیر میں آپ ویٹ کر سکتے ہیں تب تک کیا گاڑی بہت اچھی ہے یار نئی نیو کنڈیشن ہے آپ کو کوئی پرابلم اے سی وے سی سب چل رہا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہاں ماسک لگا ہُوا ہے سب آل ریڈی نہیں نہیں آپ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی سر ہماری طرف سے بس آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں ابھی تھوڑا سا جام میں پھنسا ہوں پہنچ ہی رہا ہوں بس نہیں نہیں میں جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک